गोंयांतल्या फामाद देवळां विशीं सांगात गोंयांत खूब अशी देवळां आसात आनी चडशीं फोंड्यां सायडीक चड आसात देवळां आनी जीं देवळां हांव पावलां ती हांव नांवा सांगता हांव फातर्प्यां रामनाथी शिरोड्यां ह्या देवळांनी पावलां आनी आनीकय हेर देवळां आसात ती खूब सूंदर आसात आनी भारतांतल्यान वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यान लोक हांगा भोंवपाक येतात आनी थंयच्या देवांचे दर्शन घेवपाक येतात